हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को और भी किता किफ़ायती और सुलभ बनाया जा रहा है हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमन्त्री यो आदित्यनाथ योगी जी हैं वह हर गाँव हर क्षेत्र हर मोहल्ले हर शहर में लोगों को कैम्प लगाकर और जगह जगह सुविधाएँ दे रहे हैं जैसे कि कैम्प में जैसे कि कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र हो छोटा हो या चाहे बड़ा हो वहाँ पर लोगों को भेजकर हर गाँव के डोर टू डोर मतलब हर दरवाज़े से खटखटाकर लोगों को बताया जाता है जैसे कि जो भी कोई बीमारी आती है जैसे भी कुछ भी आती है तो उसके लिए कैम्पेनिन्ग और उसको बताया जाता है कि ऐसे रहिए ऐसे रहिए हर मनुष्य को समझाया जाता है कि आप सही से रहिए और यह उपचार कीजिए यह आपके लिए अच्छा होगा सरकार की तरफ़ से जो भी दवाएँ मुफ़्त होती हैं गाँव और शहरों में उपलब्ध कराया जाता है और जितना भी इलाज़ हो सके इन्सान को हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी औरत हो उसको गरीब हो चाहे अमीर हो उसको सारी सुविधाएँ देने के लिए क्यों क्योंकि हो सकता है कि सारी दवाएँ मुफ़्त और एक रुपये की पूँजी पर भी आज के डेट में अगर जाँच होती है तो उत्तर प्रदेश में हमारे सरकार ने कराया है उसके साथ जो हमारे सरकार जोकि इस समय स्वास्थ्य बीमा जो करा रही है पाँच लाख का बीमा जो कराया है गाँव के सभी ग्रामीणों का जोकि चल रहा है कि फ्री में जो पाँच लाख का बीमा अगर किसी को भी गम्भीर से गम्भीर बीमारी और रोग हो र होता है तो उसी लोगों को अगर बाहर जाकर इलाज़ भी कराना पड़ता है तो पाँच लाख तक तो मुफ़्त राशि में उसका इलाज हो सकता है उस कार्ड पर उस कार्ड का नाम आयुष्मान कार्ड वह हमलोग बोलते हैं आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड उसका बनता है जिसा जिसका जो गरीब हो चाहे जैसा भी हो उसका पाँच लाख तक उसको गरीबी में इलाज़ के लिए दिया जाता है क्योंकि उसको हो सकता है उसको गम्भीर जैसे बीमारी जैसे कैन्सर फेन्सर और कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं तो गरीब रहता है उसको देने में नहीं होता है तो हमारी सरकार इस इस विषय में अपनी सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने के लिए अधिकारी से लगाकर हर जो क्षेत्र में हर ज़िला और हर गाँव और कई शहरों में कई जगह से कैम्प लगाकर और कई जगह प्रधान गाँव और नेताओं द्वारा सुरक्षित करा रही है अच्छा लगता है क्योंंकि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में हमको तो लगता है उत्तर प्रदेश में सभी लोग ख़ुशहाल हैं साठ परसेन्ट से लेकर सत्तर परसेन्ट तक लोग आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज़ करा रहे हैं और अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि यह लोग जो जो भी होते हैं और गरीब वर्ग के जो गरीब इलाज़ नहीं करा पाते हैं और पहले के जो समय में होता था कि बच्चे अपने बु बुज़ुर्ग अपनी जो भी सम्पत्ति बेचकर इलाज़ कराते थे और बच भी नहीं पाते थे उनका इलाज़ भी समय से नहीं हो पाता था और हमारी सरकार ने गाँव में और स्वास्थ्य केन्द्र जितने भी हैं स्वास्थ्य केन्द्रों पर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को उपलब्ध कराया है अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भेज रहे हैं एम्बुलेन्स सुविधाएँ करा रहे हैं जैसे प्रसव भी होता है तो महिलाओं को अगर एक सौ एक या डायल करने पर एम्बुलेन्स सुविधा तुरन्त आ जाती है और ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराती और जो भी इलाज़ होता है इलाज़ के दौरान जो भी खर्च होता है वह सरकार सरकारी रेट रेट से या पैसा उसको रिटर्न कर देती है और उस जो भी बच्चा जच्चा को जो भी रहता है उसको खाने पीने के लिए उस जो भी खर्चा खाने पीने का आता है वह सरकार उठती है और अलग से कन्याएँ जैसे कन्या पैदा होती है तो उसको अलग से सरकार दस बारह हज़ार का इलाज़ के लिए पैसा भी देती है और हमारे साथ साथ कई सरकारी और सैक सँस्कारी एन जी ओ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं एन जी ओ की भूमिका यह है कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं कि दो तीन एन जी ओ हैं जोकि इस समय बहुत तेज आँख आँख का ऑपरेशन और बुज़ुर्गों का घुटने का ऑपरेशन बहुत तेज़ हो रहा है जिसमें कि सभी बुज़ुर्गों की आँख हम देख रहे हैं कि बहुत तेज ऑपरेशन एक रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड पर हो जाता है और लोगों को ऑपरेशन कराकर उनको मुफ़्त में चश्मा और लेन्स जैसे भी ऑपरेशन करके मुफ़्त में इलाज़ कराया जाता है और उनको फल और सुविधाएँ भी दी जाती हैं और बताया जाता है कि आप इतने दिन तक जो भी दवा है और खाती रहिए और आँख में डालती रहिए तो इसमें हमारे अगल बगल के जितने भी एन जी ओ और स्वास्थ्य सेवाएँ हैं इसमें सक्रिय हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमन्त्री जी हैं वह भी अच्छे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम उसमें हमको ख़ुशी मिलती है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अगल बगल के गाँव या शहर मुकद मोहल्ले हैं सभी लोगों बड़े बुज़ुर्ग से लगाकर गरीब से बच्चा तक लगाकर जिनकी आँख में प्रॉब्लम होती है वह लोग भी अपनी आँख बनवा लिए हैं और सब लोग शुक्रगुजार करते हैं न नहीं तो पहले के ज़माने में कोई भी व्यक्ति आँख बनवाने के लिए चाहे कोई भी ऐसा ऑपरेशन करवाने के लिए सोचता था कि कितना पैसा लगेगा कितनी जाँच लगेगी इसलिए हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट से खुश हैं कि जो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक है और काफ़ी से तेजी कर रहे हैं काम में अपने इसलिए धन्यवाद